ओरैनोथ' आङो फिलिम नायनानै बारा मोजां मोना फिलिमफोराबो बारा मोजां मोजांबो गैया नालाय ओंखायनो आङो द्रामाफोरखौनो बांसिन नायो आरो लोगोसे सर्ट मुभिफोरखौ बांसिन नायो फिलिम फोराथ' बारा नायसारियानो खाया आरो बारा मोजां मोजांबो फिलिम गैथ'आ नालाय लोगोसेनो आङो करियानफोरनि बांसिन द्रामा नायो के द्रामा बायदि बायदि नायो आरो लोगोसेनोथ' मेथाइबो खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो आरो सर्ट मुभिफोर नायनानै मोजां मोनो सल'फोरखौ आङो मोनाफोराव खोनासङो उन्दुनाय थाइमफोराव आरो ओरैनो थालाबायनाय थाइमफोराव खोनासङो आरो द्रामाफोरखौबो आङो मोनाफोराव नायो नायनानै जोबोर इन्टारेस्ट मोनो नायफ्लांबाथाय नायबाय थानो लुगैयो सानसेफोर नायफ्लाङो आरो मोनाफोरावबो एखे बारथा एकथासे नायफ्लाङो आरो ओमफ्राय आङो फिलिम बेफोरबायदि नायजाया आरो बर' फिलिमफोरखौबोथ' आङो बारा नायस्राया बेबायदि नायनानै आङो इन्टारेस्टबो मोना आरो आङो फिलिम नायनानै बारा इन्टारेस्ट मोनखाया सल' खोनासंनानैनो बांसिन मोजां मोनो आङो फिलिमफोरखौथ' बारा नायस्राया आरो लोगोसेनो आङो सिरियालफोरखौबो बांसिन नायो हिन्दी सिरियाल आङो फिलिमफोरखौ बारा नायबाङा ओंखायनो आं बांसिन सिरियाल नायनानै मोजां मोनो फिलिमफोरखौ बारा नाया